हमरा सभके जमानामे जे रहै हमर सभके सास ससुर जे मरलखिन तब श्राद्ध जे हुनकर भेलनि तऽ भोज भात सभ जे होइक तऽ चाउर सभ दालि हमसभ अपनेसँ चारि सभ दियादनी रहियै टोला पड़ोसामे सभ मोहल्लामे रहै चूड़ा कूटिके जे रहै तऽ सभ आदमीके एते एते धान दऽ अबियै सभ चूड़ा कुटि कऽ दऽ जाइ सभके दालि दऽ अबियै राहरि दऽ अबियै घरे घरे उलाकऽ सभ दालि दरैरि कऽ दऽ जाइ चाउर सभ दस गोतनी बैसि कऽ टोला मोहल्लामे सभ गोतनीके बजा लियै हमे रहियै चारि गोतनी सभके बजा लियै चाउर फटकै चाउर फटकि कऽ दालि सभ फटकि तटकि कऽ सभ धरियै तऽ सभ अपनेसँ मर्द सभ आबि आबि कऽ तीरपर टोकनामे भात दालि चारि रङ्गके सब्जी पापड़ बनाकऽ आओर सभके भोज भोज होइ अपने सभ आदमी अथि कऽ कऽ कऽ लेथिन आओर भोज करथिन अथीमे जाकऽ आओर आबके युग जे भऽ गेलैए से आब तऽ हुनकर सभके आब तऽ एकटा लोक भोज करैए लोक हलुवाइके रखैए एकटा मिस्तिरीके रखैए दाय नौरिनके रखैए ओहिमे लोक भोज करैए भात करैए आओर पहिने तऽ हमसभ अपने चारि गोतनी मिल जाइ टोला पड़ोसाके गोतनी सभके बजा ली आओर सभ मसल्ला सूखा ली मिरचाई हरैद धनी सभके सुखा कऽ सभके जाँतमे पीस ली सभके राहरि उला ली दालि दरैरि ली सभ गोतनी मिलकऽ एते एते कऽ कऽ आओर सभ तहन धरी आओर एकट्ठा कऽ ली जे आइ काज अइ श्राद्ध अइ ससुरके सासुके तऽ हमसभ ओहिठाम बनालके सभ आदमी आओर अपने रहथि घरबैया रहथि दू भाइ चारि भाइ आओर चारि भाइ पड़ोसीके लोककेँ बजा लबथिन आओर सभ आदमी तीर कोराइके तीर कोराकऽ टोकना सभ अबै टोकना सभ अबै अपने भात करथिन दालि करथिन चारि रङ्गके सब्जीके करथिन आओर सभके नौत जाइके गाँवमे सभके टोला मोहल्लामे सभके नोत दऽ कऽ आओर सभके कऽ कऽ खुआ दै परसि तरसि कऽ सभके खुआ दै आब तऽ ककरो जमानामे भऽ गेलै बहुत रईसी आब तऽ लोक लगै तऽ बारिक तकके लबैए बजाके भन्सियाके कहलकै आब तऽ सभ लबैए बजाके हलुवाइ मिस्त्री बारिके आओर सभ चीज अबैए कैला केओ दालि दर्रत कैला केओ चाउर बीछत सभ चाउर बिछले सभ दालि दररले सभ अब लबैए सभ रन्है जौन मजदूर रन्है छै अपन सभ अपन भोज भात जे करै करऽवला छथि से अपन करै छथि